گوگل میپ کا جو ہم آسان طریقے سے استعمال کر سکتے جیسے ہم کہیں جا رہے ہوں اگر ہمیں راستہ نہیں پتہ ہے تو وہ ہم گگل میپ کے ذریعہ سے بہت آسانی سے حاصل کر لیتے اور گگل میپ کا جو ہے بہت سارے اس میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت طرح طرح کے جگہوں پر جہاں ما انجان ہوتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہاں ہمیں جانا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا تو گگل میپ کی وجہ سے جات پہنچ جاتے ہیں اور کبی کبی یہ ہوتا ہے کہ گگل میپ جو ہے وہ سہی بتاتا اور کبی کبی غلط بی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی کا مشین ہے تو اسے ہم کچھ بی کہہ نہیں سکتے کہ یہ سہی ہے یا غلط ہے پر جب سہی ہے تو سہی جگہ پہ پہنچ جاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ سہی جانکاری ملی ہے اور کبی غلط جگہ پہ نہیں مل پاتی ہے جگہ پہنچ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے تو یہ ٹیکنالوجی کا ایک پا حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس پہ ہم زیادہ یہ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے تو کبی ابی گوگل میپ کا استعمال نہیں کیے ہیں تو ہو شاید سہی ہے یا غلط ہے جو بھی ہے وہ تو ہم ابی تہکیک نہیں بتا سکتے ہیں اور گگل میپ ٹیکنالوجی سے یہ ہے کی گوگل پہ ہر ایک سوال کا جو جواب مل جاتا ہے جس کے کارن ہم بہت ساری چیزوں کو آسانی سے حاصل کر پاتے